नमस्ते सर सर हमारे गाँव में मतलब जो ये नई नई मतलब पाइप लाइन बिछाई गई पानी की सप्लाई के लिए तो सर इस पर इसमें पानी कब तक आएगा आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में अच्छा सर तो मतलब एक मतलब कई और समस्याएँ हैं तो मतलब आप आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे लिए क्या करेंगे तो सर हमारे हमारे गाँव में जो मतलब वृद्ध लोग हैं जो वृद्धावस्था पेन्सन मिलती है तो सर उसका वो फार्म अप्लाई करने के बाद कुछ समस्याएँ आती हैं तो आप उसके लिए कुछ उसके लिए कुछ हमा हमें आप टिप्स दीजिए कुछ समस्याऍं समस्याएँ हल कीजिए हमारी

और सर जो ओ बी सी का जो इस्काॅलरसिप का मामला है सर वो सरकार कह रही थी कि हमारे पास फंड नहीं है ओ बी सी के लिए तो ओ बी सी के इस्काॅलरसिप के बारे में भी आप कुछ सरकार से आप हमारे लिए अपनी तरफ से माँग करिए कि ओ बी सी के लिए भी कुछ व्यवस्था करिए आरक्षण उनका मत खाइए ये सब कुछ हमारे लिए कीजिए आप तो प्रमुख समाज सेवी हमारे समाज का

जी तो सर जो हमारा जो मतलब ओ बी सी का आरक्षण जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है कि हड़प लिया जा रहा है हमारा सीटें खा ली जा रही हैं उसके लिए सरकार से सर आप हमारे लिए क्या करेंगे

जी तो सर हमारे गाँव में मतलब जो है ये जो नाली की व्यवस्था है जो नाली मतलब पानी सड़कों पर बहने लगता है गंदगी होती है मच्छर पैदा होते हैं सर नाली की व्यवस्था ओवस्था कुछ करवाइए हमारे गाँव में जी

ठीक है सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा धन्यवाद सर ठीक है सर अभी रखते हैं फोन